ओइ आब' आङो न'वावनो दङ मानि ओह नोंखौ आंनो नांगौ जादोंमोन आरो मानो मानि दा जोंहा बैसागोनि फान्स'नआ ओह सफैबायआनो आरो थारिकआ ओह बे फान्स'नाव दामानि फान्स'नाव जेखिनि जों गामिनि माबायाव प्रग्राम लानायफोरखौ प्रग्रामखौ बान्जायलांनो थाखाय नोंखौ एसे दाइथ' होदोंमोन नालाय ओह बे दाइथ'आव नोंखौ लाफैनो होननानै आङो दा रायलायहरखानो होनना खोन्थाहरनाय जादों आरो जेनेबा थारिकआ जोङो बिहु बायनाय लोगो लोगो सात बिहु बायनाय लोगो लोगो आट थारिखआव खालामनाय जादों आमफ्राय बेयाव नोङो जायखिजाया फुंनिफ्राय फुंनि साछथानिफ्रायनो बेयाव रेडि जाफैबानो जाबाय ओह सान सानावबो मोनायावबो प्रग्राम दङ बे प्रग्रामखौ सालायलांनो थाखाय नोंखौ खोन्था हरनाय जाबाय आरो आं औ बिनिफ्राय फैबानो जाबाय एसे थाबनो अह ओह फैनायनि सिगां आंखौ खनसे फन खालामबाव दे अह

अह दालाय मा खालामद' अह होमबा बैसागोफोरनि रेडि बानायाखै होमबा जानाय लोंनाय ए बैसागुआव रंजागोन दा उम मानसि गेदेरफोराथ' ओरै जोंहा गामिनि गोरों गोरा गिदिर गोलावफोरखौ हांख्राय हरदोंमोनहाय बिनिफ्राय दा बि गामिनि ओह सरकारनिफ्राय सरकारनिफ्रायबो दा बि मन्तु सारमोनखौ लिंहरदों आमफ्राय फैला मेन्देला सारमोनखौबो लेंहरदों औ गामिखौ ग्रोम ग्रोम गाजा गोमजायै फालिनो बिथांमोनहा गैयाबानो इन्टारेस्ट जाया माथो आरो ओह माबा गामिनि बोराइ बुरै गथ' ग'थाइ खेला दुला होसो गारनांगौनो माथो बोराइ बुरै खारनाय बादायलायनाय बिहामजो मोननाय मोनि फुटबल गेलेलायनाय ओह ओइदिनखालि फैदो अह